किसानों की आत्महत्या पर मेरी कुछ विचार मैं व्यतीत करना चाहूँगा जैसे कि यूरिया का यूरिया का रेट हमेशा बढ़ते जा रहा है और जो बीच में रिटेलर शॉपकीपर्स होते हैं वो रेट और बढ़ा के बेचते हैं तो किसानों पर बहुत दबाव बनता है तो उसके बाद जब किसी भी चीज का जैसे गेहूं का उत्पादन होता है तो उसके रेट उनको किसानों को मारकेट में सही तरीके से मिल नहीं पाते जिससे वो घर ही में रखे रहते हैं या अपनी गोडाउन में ही रखे रहते हैं किसान और फिर उसके बाद जब चूहे लगने लगते हैं तो वो भी वहाँ ख़राब हो जाता है वो ये सोच के रखते हैं घर में क्या उसके रेट कुछ दिन तो बढ़ेंगे कुछ दिन बाद बढ़ेंगे कुछ दिन बाद बढ़ेंगे लेकिन वो दोनों तरह से उनका ये रहता है क्या बीच में वो है और एक तरफ खाई है और एक तरफ कुआँ है अब वो कहीं नहीं जा सकते तो जब सरकार एक रेट डीसाइड नहीं कर पाती सही का जैसे में आज ही के डेट में देख लें तो मटर के रेट किसानों को सही नही मिल रहा है लेकिन उनको बेचना पड़ेगा नही तो वो दो तीन दिन में सड़ जाएँगे इसलिए किसान आत्महत्या की तरफ बढ़ जाता है